ہیلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی اپنا بتائیں

جی آئندہ دیکھیے ان شاء اللہ میں آپ کی باتوں پر توجہ دوں گا میں آپ کی باتوں کو بغور سنا ہوں اور ان شاء اللہ آپ آئندہ جب آئیں گے ہمارے دوکان پر ہمارے دوکان پر جب آئیں گے تو آپ کو اچھی بریانی ملے گی اچھا قورمہ ملے گا اچھا کباب ملے گا ان شاء اللہ میں آپ کی باتوں پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا جی جی جی

جی جی مشورہ دینے کے لیے تھینکس جی جی جی میں تو میں ہم نے تو کہا نا بھائی آپ کی بات مانیں گے پھر اس کے بعد آپ نے آپ آپ نے جو کہا کہ میں لکھنؤ سے ایسی بریانی دیکھ کر آیا ہوں ایسا کباب دیکھ کر آیا ہوں تو میں اسی طرح اپنی دوکان میں بھی اپنی کینٹین میں بھی جو ہے بریانی بناؤں گا کباب کباب بناؤں گا قورمہ بناؤں گا پھر اچھا ان شاء اللہ جی جی اچھا لگے جی ہاں جی بالکل ہم مان رہے ہیں آپ کی بات پر عمل عمل کریں گے اور ان شاء اللہ آئندہ جب آئیں گے تو آپ کی ویسی بریانی ملے گی جیسا آپ نے دیکھ کر آیا ہے آپ کو ویسی دال ملے گی ویسا کباب ملے گا اور میں اپنی کرسی کو صاف و شفاف رکھوں گا اپنی کرسی کی نظافت کا پورا خیال کروں گا ان شاء اللہ نائس نائس ٹو میٹ یو